एम पी के बैतूल क्षेत्र से हूँ जो कि एक छोटा सा जिला माना जाता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पर्यटन के लिए चीजें हैं जो घूमे जा सकती हैं जैसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बोलना चाहिए मतलब सुंदरता से भरा हुआ यहाँ पर एक मंदिर है जो कि बालाजीपुरम के नाम से बहुत ही फेमस है और इसे इस बैतूल को बालाजीपुरम के नाम से भी जाना जाता है और एम पी का एक मात्र ऐसा शहर है जहाँ पर बालाजी का मंदिर है और यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारी चीजें हैं और शहर में भी फेमस चीज पुलिस ग्राउंड के नाम से है जहाँ पर रनिंग वगैरह या आर्मी की रनिंग होती है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप घूम सकते हो देखने लायक है और यहाँ से थोड़ी दूर पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप घूमना पसंद करोगे और यहाँ पर एक फेमस जगह है जो कि विश्व भारत के सेंटर बिंदु के नाम से भी फेमस है बैतूल एक ऐसा शहर है जहाँ जहाँ पर भारत का सेंटर होता है और है यहाँ पर घूमने लायक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप आओ घूम सकते हो और नदी जो कि यहाँ पर ताप्ती नाम से निकली हुई है यहाँ से उसका उद्गम स्थल भी माना जाता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही लगता है